एहिठामसँ गेलहुॅं सहरसा फर्नीचरके दुकान एकटा दुकानमे नहि पसन्द भेलै सोफा दोसर दोकान गेलियै दोसर दोकानमे हमरा सोफा पसन्द भए गेल ओकर कलरो बहुत बढ़िऑं छै आ गद्दो सब बहुत बढ़िऑं छै आ दामो सस्ता पड़लै ताहि दुआरे हम नीक लागि गेलै हमरा तऽ ओहि पर कपड़ो सब जे देल छै ने बढ़िऑं कलर छै तऽ ओ हम सोफा लए लेलियै अपना घर लए कऽ चलि एलियै अपन बैसै छी ओ गद्दा पूरा गदगद करै छै बहुत नीक लागै छै सोफा फेर हम जाएब तऽ फेर ओहने सोफा लेब